हंँ बोलबै हँ बोलबै हँ हँ मालिक खाली छै

आ देखियै समय तऽ अपनेके पते छै बदैल रहल छै आ मतलब केश कटबैके मिल जाए तऽ अपने की कहै छै पचहत्तरि गो रुपैआ

देखियै ओ तऽ अपनेके कहिए ने देलहुॅं अबियै दोकानपर अपनेके छै कोइ दिक्कत नहि छै दोकानपर अबियै ने कोइ दिक्कत नहि छै अपनेके कए देब

वैसे तऽ हमे तऽ अभी तऽ हमे एने की कहै छै रसिआहीमे छियै की समझलियै रसिआही शहर तनी घर जेबै तनिक खयबै ओकर बाद तनी दोकान चलि जेबै

देखियै ओ बात अपने कहि रहलियै सही बात छै देखियै जेनाकि चावले दशो रुपए बाला मिलै छै बिसो रुपए बाला मिलै छै पचासो रुपए बाला मिलै छै तऽ सब चीजके अलग अलग ने होइ छै दाम मालिक है कि नहि छै ओ पता छै अपनहुँके आओर अपनहुँ कटबै छियै आ अपनेके बाबूजी बेचारा मरि गेलखिन लेकिन ओहो आबै रहथिन तऽ हमरे यहाँ कटबै रहथिन की समझलियै हमर बाबू काटए उटए रहखिन ई बात छै ई बात थोड़े छै अइयै ने कोइ दिक्कत नहि छै अपने पॉँच रूपा दश रूपा कम देबै की समझलियै ठीक